हैलो हां जी हां जी टाइम कोई दो चार दिन पैह्लें ऐ अच्छा नेईं अज्जकल च नेईं कोई तिन चार दिन बाद एह् कोई निं ऐ इसलै अपने कोल गै मिस्त्री घट्ट न दो चार दिन बाद जेल्लै आह्गे तुस उस्सै दिन गड्डी लेई जाएओ हां ओह् चार दिन बाद कन्नो कन्नी होई जाह्ग नेईं तुस शुक्रवार आओ